आं दाखालि सामसुं आलट्रा थुइनथिथ्रि बायदोंमोनलै मबाइलआथ' बिराथ मोजां आरो ना खेमेराफ्राबो हानद्रेद एक्स जुम जाखायो आरो गेमफ्राव बरिया आरो सिमुट ओइस डि गेलेनो हायो गानफ्रावबो खोनासंनायफ्रा ओरैबायदि आरो स्पिकारफ्रा बरिया बेसआबो सौनायफ्रा बाखनायनांगोन आरो ना जोबोर मोजां खालामदों ओरै भिदिअफोरखौ खालामोबाबो आयौ हानड्रेद एक्स ना गोसोबायदियैनो नों जुम जुम खालाम खालाम नायनो हागोन आरो जोबोर मोजां मोनदों लानानै